मनगणे कस्टर्ड पुडींग मेथयाची पेज शेवयांची खीर गाजराची खीर पुरणपोळी गोडशें मुगाचें गोडशें पायस उसळ मुंग मुगाची उसळ डाळीचे गोडशें चण्याची उसळ गोड फोव सजी गोड भजी

शिरो

चिरुटां दुदा फोव साकरभात मोदक पातोळ्यो नेवऱ्यो दोश दोदोल बिबींका सान्नां नाल्ला कापां खाजें रव्याचे लाडू मुगाचे लाडू पिठाचे लाडू बेसन लाडू नाशण्याचे लाडू तिजन बन्स खीर रव्याची भाकरी नाशण्याची भाकरी पणसाची भकरी पंच खाज जलेबी गुलाब जामून रशगुल्ला तवशाची भाकरी फेणी केक कोकणदुदी सान्नां

साठां आंबे फणस आंब्यास आंब्याची पणसा साठां आंब्याचीं साठां रसमलाई गोडिशे पातोळ्यो दोशी दोशी कापां नाल्ला कापां शिरवयो शिरवळ्यो हाजें लाडू पिटा लाडू बेसन लाडू रवा लाडू मुंगाचे लाडू सान्नां